औ आं गुबुन जायगाफोराव बा रायजोफोराव थांनाय थांनायफोराव रायज्लायनायाव गोबां हेंथा नुजादोंमोन मानो होमबा गुबुन जायगाफोर फोरनि रावफोरा जोंनि बर' रावजों मिलाया जुदा जायो बिनिखायनो आंहा राव रायज्लायनायाव बिफोर ओनसोलफोराव थांनायाव राव रायज्लायनायाव जोबोरैनो हेंथा जादोंमोन जोबोर जेंनायाव गोग्लैनांदोंमोन बिसोरबो आंनि रावखौ बुजि मोना आरो आंबो बिसोरनि रावखौ बुजि मोनब्लाबो बुंफिननो हायि जादोंमोन आरो बिसोरनि रायज्लायनायखौ जों बुजियो नाथाय बिसोरो जोंनिखौ बुजि मोना बिनि थाखायनो आंहा बे ओनसोल बा रायजोफोराव थांनायाव आंनि राव रायज्लायनाया जोबोर हेंथा बा जेंनायाव गोग्लैदोंमोन